खोनादों

अ नों माब्ला फैदोंमोन अके खैथासोआव फैदोंमोन रसरानि बसुमतारी नामा

ओमफ्राय बेरामा थिग जादोंना जायाखै अ मुलिफोरखौलाय टाइमाव जादोंना जायाखै

खैथा दंबावो मुलिया आच्चा अ बे मुलि जोबनायनि सिगांनो फैदो नोङो आंनि चेमबाराव दा गाबोनथ' बन्द' थागोन आं दस्रायाव बेलेग जायगायाव थांनांगोन थ' सबनैहा फैदो नोङो बै बार'था एकथासोआव फैबानो जाबाय नों जानो हायाबाबो जादो ओंखामफोरखौ ओमफ्राय माने खनसेयावनो जाजोब नाङा ओंखामखौ इसे इसे इसे इसेथ' जानो हायो ना माथो औ माने जेनेबा इसे इसे जाबाय था माने दाहाय इसे जाबाय जानो हानायखिनिखौ ओमफ्राय दसे थानानै आरो जाबाव माने बे सान्नैसोखौ आरो ना आंनि चेमबाराव फैजासिम औ लोंनो हागोन दे बिदिबा नों सबनैहा फैदो आंनि चेमबाराव दे